भारतमे भोजनके जँ प्रकार जँ कही तऽ चावल आ गेहूॅंके जे बनल कोनो व्यञ्जन होइ छै भारतमे वएह भोजन प्रसिद्ध अछि हम अहाँकेँ जानकारी दी जे हमर जहन हम मिथिलाके बात करब तऽ हमरा सभक घरमे से हल्दी आ लाल मिर्चके पावडर मसालामे एकर उपयोग प्रायः नितदिन कयल जाइत अछि